लो और तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक तुसें किन्ना मतलब की फोन कीता कोई खास बजह ही हां बोल्लो तुस कनेह् नेह् चाहिदे न अच्छा ते मतलब मैहंगे बिच चाहिदे न सस्ते बिच चाहिदे न चलो कोई गल्ल नेईं मतलब डार्क कलर चाहिदे न लाइट अच्छा ते कन्नै तुसें किन्ने घट चाहिदे न रेंज ते चलो मिकी पता लग्गी मैं तुसें ज्यादा क्वांटिटी बिच चाहिदे न घट्ट चाहिदे न अच्छा तुस एह् कम्म करेओ तुस परसू आह्नियै ना पैह्लें दिक्खी लैओ कि तुसें कनेह्य नेहा चाहिदा ऐ नेईं दुकान ते मैं इन्नी नि होनी पर तुस इक बारी ना आप्पे आइयै जरूर दिक्खेओ कि तुसें कनेह्य नेहा चाहिदा ऐ कि मेरे कोल नया माल आए दा ते ओ फ्ही सारे बड़े शैल न इक तो इक बधिया ऐ पर तुस इक बारी ना फ्ही बी तुस आह्नियै ना दिक्खी लैयो तुसें कनेह्य नेहा चाहिदा ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फ्ही